ہلو گڈ مارننگ سر سر آپ پراپرٹی ڈیلر بات کر رہے ہیں کیا سر ہمیں جو ہے زمین چاہیے سہارنپور میں اور مجھے زمین چاہیے اور مناسب قیمت میں چاہیے سمجھ گئے اور مجھے گز چاہیے سو گز زمین چاہیے سو گز ہاں مناسب قیمت کے لیے لے رہا ہوں میں گھر بنواؤں گا گھر گھر بنوانے کے لیے لے رہا ہوں

اور سر وہ اگر مجھے آپ یہ بتائیے آپ کے پاس مجھے شہر میں بھی میں سوچ رہا ہوں اگر مجھے شہر میں مل جائے جہاں مظاہر العلوم مدرسہ ہے سہارنپور میں اگر مجھے اس کے پاس میں جگہ مل جائے تو میرے لیے بہت بہتر رہے گا اگر آپ مجھے دے دیں زمین اس کے پاس میں لیکن اگر تھوڑا آؤٹ ایریا رہتا ہے تو اس میں سودھا زیادہ کم مل پاتی ہیں کیونکہ ہاسپٹل وغیرہ اسکول وغیرہ اور ساری چیزیں جو ہے شہر میں ہی رہتی ہیں تو اس لیے میرے لیے بہت بہتر رہے گا میں شہر میں رہتا ہوا آیا ہوں تو آپ مجھے دیکھ کے بتائیے ابھی کوئی مطلب آپ کے پاس آپ کے پاس کہاں کہاں پہ ہیں ٹھیک ہے بتائیے سر کہ ہاں سن پا رہا ہوں سو گز زمین آپ آپ کے پاس مناسب قیمت میں کتنے کی مل جائے گی

آؤٹ ایریا میں میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے دیکھیے سر آؤٹ ایریے میں آپ کو تو معلوم ہیں آؤٹ ایریے میں آپ کو وہ سودھا نہیں مل پاتی ہے جو آپ کو شہر میں ملے گی آپ جو اچھا لیکن اگر میں چاہوں مجھے جو ہے نا مظاہر العلوم کے پاس میں مل جائے جو یہ مدرسہ ہے چلیے سر آپ بتائیے جہاں پر ہے آپ ہی بتائیے بتائیے

کون سے ایریے میں مل جائے گا شہر کے پاس مل جائے گا نا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے سر آپ میرا یہی واٹساپ نمبر ہے میں آپ کو کل بتاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے